हलो जी अंकल तव्हांजे खीर हलो जी जी जी अंकल अंकल तव्हां न अंकल तव्हांजी खीर जी दुकानु आहे तव्हां खीर मूंखे राति जो ॾिअणु ईंदा न तव्हां मूंखे जीअं खीर ॾिअणु ईंदा आहियो त अॼु खां वठी मूंखे अॼु खां मुंहिंजे घर में शादी आहे त तव्हां अॼु खां मूंखे खीर वधीक ॾई वञिजो

अच्छा मां हितां तव्हांजे पासे में ई खीर ॾिअणु ईंदा आहियो न डेली अंकल मूंखे मां उतां थी ॻाल्हायां एॾे सिंधी कॉलोनीअ में मकान आहे मुंहिंजो जी जी जी अंकल हा जी अंकल हा अंकल त मूंखे अॼु खां ॿ किलो खीर वधीक ॾई वेंदव शादी आहे मुंहिजे घर में शादी आहे ठीकु आहे जी अंकल ॿ किलो खीर वधीक रखिजो जी अंकल सुबूह शाम जी जी अंकल ॿई टाईम तव्हां मूंखे वधीक ॾई वञिजो ऐं अंकल तव्हां पनीर बि रखंदा आहियो ऐं जेका शादी थी हुई उते ई हुते जीअं आ न मूंखे ॾही बि तव्हां रोजाना ॾही में बि अलॻि अलॻि फ्लेवर ईंदा आहिनि योगर्ट में तव्हां मूंखे हूअ किलो ॾई वञिजो ऐं किलो ॾही ॾई वञिजो भले ऐं मूंखे सुको मावो बि ॾई वञिजो अधि किलो

जी मूंखे अधि किलो मावो ॾई वञिजो ऐं ॿ किलो खीर अञा वधीक ॾई वञिजो हा जी अधि किलो जी आ न किलो खीर ॿ किलो खीर ॾेजो योगर्ट में कहिड़ा कहिड़ा फ्लेवर अथव तव्हां वटि भैया जी कस्टर्ड फ्लेवर तव्हां मूंखे ॾई वञिजो अधि किलो हुजे योगर्ट बी ॿियो जी अधि किलो योगर्ट ॾई वञिजो न न अंकल जेंसि ताईं मूंखे शादी आ न मूंखे रोज ॾई वञिजो उते टेवीह तारीख़ मुंहिंजे घर शादी थींदी तव्हां मूंखे टेवीह तारीख़ ताईं ॾई वञिजो जी जी जी खीर त ॿ किलो खपे ऐं हिकु फिको मावो अधि किलो खपे फिको मावो रोज न ॾई वञिजो मां तव्हांखे जंहिं ॾींहुं मां चहिदमि उन ॾींहं मूंखे ॾई वञिजो फिको मावो त जंहिं ॾींहुं मूंखे कुझु ठाहिणो हूंदो मां तव्हांखे फोन कंदीमाव जी मां तव्हांखे ॿुधाईंदी माव न फिको मावो जंहिं ॾींहु मूंखे चवांव उन ॾींहु पहुचाए वञिजो जी हा जी जेहिं ॾींहु मां चवां जी खीर हा खीर त रोज ॾई वेंदव मां फिको मावो थी चवां हा ॿियो छा जी जी अंकल मां उनखे लिस्ट ठाहे

हा हा पनीर मतिलब पनीर मूंखे जॾहिं खपंदो अंकल मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि बाक़ी तव्हांखे ॻांइ जो गीहु ॻांइ जो गीहु बि अथव ॻांइ जो गीहु अथव अच्छा जी जी जी खीर त रोज ॿ किलो खपे मां तव्हांखे शुरूअ में ई ॿुधायो खीर जे अलावा मूंखे पनीर त जॾहिं मूंखे खपंदो मां उन छोकिरे मूंखे ॾियण ईंदो मां हुनखे ॿुधाए छॾींदमि सुभणे ॾई वञ जाइं जी जी अंकल बसि अंकल जंहिं ॾींहु खपंदी मां हाणे घर मां पुछी तव्हांखे ॿुधाए छॾींदमि ठीकु आहे न अंकल ठीकु आहे अंकल तव्हां किथे बि मूंखे रोज पहुंचाए छॾिजो हा न अंकल खीर